जय झूलेलाल हा मुंहिंजे में ख़ासि गुण आहे उहो आहे रसोई जो रसोई बनाइण मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं इहा कला मुंहिंजी मुंहिंजी माउ खां मिली ऐं जेका धीरे धीरे वधंदी वई छो त घर में रसोई ठाहींदी रईंदी हुई ऐं मां उननि खे ॾिसंदी रहींदी हुअमि ऐं उन खे ॾिसी ॾिसी मां पंहिंजी कला खे वधाईंदी रहियमि ऐं उहो कीअं मुंहिंजे अंदरु अची वियो ख़बर ई न आहे उन खां पोइ शादी खां पोइ पंहिंजे घर में तरीक़नि तरीक़नि जे रोटियूं ठाहिनि खाराइनि ॾाढो ई सुठो लॻंदो उन खां पोइ जॾी ॾाढी वधी मुंहिंजी उहा कला उह हुओ मुंहिंजो ॿारु जॾहिं उहो ॿारु पैदा थियो त हुन खां पोइ हुनजे लाइ नयूं नयूं शयूं नयूं नयूं ड्रेसिस ॻोल्हणु लॻा ऐं हुन जे लाइ ठाहे लॻा त ईअं न पंहिंजी मुंहिंजी इआ रुची वधंदी वई